हाँ मुझे पाँच तारीख़ याद है पाँच जनवरी उन्नीस सौ नब्बे दस अप्रैल उन्नीस सौ बीस पंद्रह अप्रैल उन्नीस सौ नब्बे पच्चीस अप्रैल उन्नीस सौ अस्सी तीस अप्रैल उन्नीस सौ बानवे